नोगोरारि आरो गामियारि फराइसालिफोरनि गेजेराव फारागथिया आ आबहावानि फारागथि दं फरायनायनि आबहावानि फारागथि दं आरो बिल्दिंसफोर इनफ्रास्ट्राकसारफोरनि फारागथि दङ आरो बेयावहाय बांसिन गेजेतस फोर बांसिन जेन'बा फिसिलिटिस फोरखौ जों थावनाव मोननो हायो आरो गामियावहाय जोङो खम फिसिलिटिस फोरखौ मोनो मानो होनना बुङोब्ला बेवहाय इन्टारनेट फोरनि थाखाय एसे खम माबा जायो खम जायो आरो बेजों लोगोसे नेटवर्कफोरनि थाखायबो एलेकट्रिसितिफोरनि थाखाय खम जायो बेनिखाइनो थावनावहाय एसे सुबिधाया बांसिन फरायनायनि थाखाय खिन्थु आबहावाया गामियावबो दङ आरो गामिनि गथ'फ्राबो आ मोजां आबहावा फरायनायनि आबहावाखौ खिन्थु माखासे मदार्न खायेन्द अफ फिसिलिटिसफोरखौ गामिनि गथ'फ्रा फरायसाफ्रा मोननो थाङा